جی ڈرائیور صاحب مجھے ذرا بتائیے کہ ہم لوگ جو ایئر پورٹ جا رہے ہیں وہ کِس راستے سے جا رہا ہے سنا ہے کہ جو عام سڑک ہے اُس پر تو کام چل رہا ہے آپ مجھے ذرا بتا دیجیے کہ آپ مجھے کِس راستہ سے وہاں لے کر جائیں گے کیونکہ راستہ میں ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی مِل جائے تو کو بتانا ضروری ہے کہ میں کِسی راستے سے ایئرپورٹ پہنچ رہا ہوں اور تھوڑا جلدی کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ مجھے فلائٹ مس ہونے کا ڈَر لگا ہوا ہے